हांव सॅण्ट्रल लायब्ररी जी पणजे आसा आमची वाचनालय गोंयचें मेन प्रमूक थंय वयता आनी म्हजें घरान एक माणकुलेंशें आसा ग्रंथालय वाचनालय तातून हांवें थोडीं जीं व्हू म्हाका सॅल्फ हॅल्प ग्रुप्स आसा बूक पुस्तकां आसात जीं विक्तीं घेतलात तीं दवरल्यां हांवें आनी तीं हांव वाचतां आनी तें एक बारिकशेंच आसा जें हांवें बरें सजयलां म्हाका जाय त्या बुकांनी आनी जी म्हाका आवड आसा वाचपाची जी म्हाका वाचन केले उपरांत कितें बरें हांव शिकतलें तातून जितून म्हजो प्रगती जातली अशी बूक हांवें थंय दवरल्या आनी म्हजें स्वपनांतलें ग्रंथालय वाचनालय अशें आसतलें जातून सगळ्या तरेचीं बुकां आसतलीं आतां कितें लिमिटेड बुकां आसतात म्हज्या कडेन आतां म्हज्या स्वपनांतल्या ग्रंथालयान थ्रिलर बुक्सूय आसतली ताचे सगळे सिरिजाचे प्रत्येक बूक आसतले धाल्या धावूय बूक आसतले आनी सगळे बुक्स आसतले आनी अशें म्हजें कल्पनेंतलें ग्रंथालय बरें मोठें आसतलें एक फूल रुमूच आसतलो म्हजो ग्रंथालयाचो